دہلی میں کھیلوں کا شعبہ مختلف اشتہاری اور ترویجی منصوبوں کے ذریعے صحت اور تندرستی کو فروغ دیتا ہے یہاں کھیلوں کے مقابلات ملکی اور عالمی سطح کے انٹر اسکول ٹورامنٹس ورکشاپس اور ہیلتھ فیئرس کا اہم کردار ہوتا ہے ان مواقع میں شہریوں کو صحتمند جیون کی اہمیت اور فوائد کی وضاحت ملتی ہے